تو اردو ایک بہت ہی زیادہ ادب اور تہذیب والی زبان ہے اور اردو مجھے بہت زیادہ جو دل چسپ چیز لگتی ہے وہ اردو کی مطلب وہ جو الفاظ ہیں جو اس کی شاعری ہے جس کے لیے اردو فیمس ہے جیسے اگر دو لوگ بات کر رہے ہیں آپس میں تو وہ جو سننے میں اچھا لگتا ہے کہ مطلب کتنے پیار سے بات کر رہے ہیں جیسے اگر ہم اور لینگویجز کی بات کریں جیسے کی ہریانوی ہے اس کے اندر بھی مطلب اپنے والد کو بھی تو کر کے بولا جاتا ہے تو وہ چیز ایک اچھی نہیں لگتی لیکن ہم جب اردو کی طرف آتے ہیں تو اردو اتنی پیاری ہے کہ جسے سننے کے بعد ہی بہت اچھا لگتا ہے اگر کوئی ایون لڑ بھی رہا ہے دو اردو صحیح بولنے والے تو ان کو دیکھ کر لگتا ہی نہیں کہ وہ لڑ رہے ہیں ایسا لگتا ہے کہ آپس میں کتنے پیار اور محبت سے بات کر رہے ہیں اردو اور دوسری چیز اردو لکھنے میں بہت زیادہ دور سے ہی خوبصورت لگتی ہے کہ مطلب جو اس کی کیلیگرافی ہے وہ بہت زیادہ لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے تیسری چیز اردو کی جو شاعری ہے جیسے کہ غالب نے شاعری کری تھی تو ان کی جو شاعری ہے اور بہت زیادہ فیمس آج کے وقت میں جون ایلیا کی شاعری تو وہ اردو میں بہت فیمس ہیں میر تقی میر اور اسی طریقے سے علامہ اقبال ہیں یہ بہت زیادہ اردو کے ماننے والے شاعر تھے جنہوں نے اردو کو اور زیادہ اوپر لے گئے تو اردو زبان مجھے بہت زیادہ پسند ہے اور اس کے الفاظ بھی مجھے بہت پسند ہیں